हाँ मैं परंपरागत रूप से पेपर और पेन से लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इस से हमारी राइटिंग अच्छी होती है और हमारी याद करने की और हमारे पढ़ने की क्षमता भी अच्छी होती है परंतु कुछ बीते वर्षों से लैपटॉप मोबाइल जैसी आधुनिक तकनीक का ज़्यादा चलन हो गया है इस कारण सभी लोग ज़्यादातर लैपटॉप या मोबाइल पर लिखना और मैसेज करना नोट्स बनाना आदि ज़्यादा पसंद करते हैं इसका इस लिए इतना चलन भी चल गया है क्योंकि आज कल बिज़ी लाइफ की वजह से लोग लिखने में अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहते तो वो लोग जल्दी जल्दी से लैपटॉप या फिर मोबाइल में अपना काम और समय बचाते हुए ये टाइपिंग करते हैं नोट्स बनाते हैं परंतु मुझे तो परंपरागत रूप से कागज़ और पेन पर लिखना ही बहुत पसंद है और मैं कहानियाँ लिखती हूँ तो ये तो मेरी पसंदीदा हॉबी है